सुपौल जिलाके अर्थव्यवस्थाके लेल सुपौल जिलामे खूब बड़का उद्योग तऽ नहि अछि मगर सुपौल जिलामे छोटका छोटका घरेलू उद्योग आदमीसभ करैत अछि मगर ओकरा बहुत तरहकेँ दिक्कतके सामना करैए या करि रहल अछि जाहिमे मखाना उद्योग करय छै लोग मगर ओहिमे रेट नहि अच्छा मिलै छै मार्केट नहि अच्छा मिलैत छै प्रोसेसिंग यूनिट नहि छै जाहि कारण आदमीके घाटा लागि रहल अछि पछिला साल बहुत आदमीके मखाना खेतीमे घाटा लागि गेलय जाहिमे आदमीसभ खेती करनाइ छोड़ि देलकय आ मछली पालन मछलियो पालनमे दिक्कत ई होइ छै कि मछलीके लेल बढ़िआँ मार्केट नहि अछि बढ़िआँ लोककेँ इन्फॉमेशन नहि अछि मछली अगर आइ मछलीके अगर आइ ओ मछली नहि बिकेलय फेर कल मछली खराब भए जेतय जाहि लिए आदमीके फ्रिज नहि अछि मल्लाह सभकेँ आ दोसर तेसर कारण ई अहि जे आदमीसभ एतए मुर्गा पालन करय अछि लोग गाय माल पोषय छै तऽ ओहिमे बड़का वाला बीमारी आइ काल्हिमे शुरु भेलय हँ ओ लागि जेतै जाहिमे गायसभ मरि जाइत अछि ओकर रोकथामके लिए एहिपर सरकार कोई विशेष तरहकेँ व्यवस्था नहि करैत अछि आ तेसर बात कोई अगर रोजगार शुरु करय ला चाहय छै तऽ कोनो भी रोजगार शुरु करयके लेल मिनीमम तीनसे चारि लाख रुपैआ ओकरा लगै छै तऽ आदमी एहिसभ चीजके झमेलामे पड़यके कोशिश नहि करैत अछि जे ओ बिजनेसमे लगा देतै तऽ ओ बिजनेस खराब भए जेतै माइनस डुबि जेतै पैसा तऽ एहि तरहकेँ दिक्कत हमरा सभकेँ सुपौल जिलामे बहुत परेशानी अछि जाहिमे सरकारके किछु नजर देखयके चाही एकरा